हाँ जी हाँ जी दीपक कुमार ही बात कर रहा हूँ हाँ जी मिल मिल जाएगा क्या काम करते हैं आप हाँ जी मिल जायेगा आपको कौन सी जगह पे चाहिए हमारे दो तीन जगह पे रूम खाली है अब जहाँ से आपको अच्छा लगे उधर देख लेना जैसे कि मोहन नगर में भी है अपने मकान वहाँ पे भी हम तुमको एडजेस्ट करा सकते हैं और किशन नगर में भी है वहाँ रेलवे स्टेशन है हाँ जी उसके आसपास है अपना साधना कॉलोनी में है वहाँ से नजदीक ही पड़ेगा दो रुम किचन भैया पूरा फ्लैट मिलेगा आपको सामान वगैरह अपना जो डेली यूज का है वही मिलेगा और एक्स्ट्रा है वो आपको लाना पड़ेगा उसमें सोफा मिलेगा बेड मिलेगा बैठने को और उसमें अपन को फ्रिज मिल जाएगा किचन के काम के लिए और पंखे वगैरह लगे मिलेंगे सब कुछ गैस का कनेक्शन उसका चार्ज अलग होगा यदि आप लेना चाहते हैं तो हाँ मिल जाएगा पर उसका चार्ज अलग होगा पहले ही बता रहे हैं ये सब पानी तो बिल्कुल सही है आर ओ लगा हुआ है हाँ फ्लैट के अंदर आर ओ लगा हुआ है और वैसे मोटर का पानी है अपना नहीं हमारे यहाँ पे बोरिंग का पानी खराब नहीं है कल का है लेकिन हमारे बोरिंग का पानी खराब नहीं है सही है जी आप कितने लोग रहेंगे यहाँ पे हाँ तो हाँ दो लोग रहेंगे तो आपके पास ज़्यादा आवाजाई नहीं होनी चाहिए किसी की तो उसका तो फिर आपको अलग से है कुछ वो मेन गेट से नहीं आएंगे फिर पीछे वाले गेट से इंटर करना होगा उनको हाँ तो पीछे वाले गेट से भी परमिशनें लेनी पड़ेगी क्या है कि मेन गेट से आएंगे और भी तो रहते हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो वो ऐसा ही है ये ना कि आप के पास आप दो चार जो बोले और लाइन लगी रहे सुबह से शाम तक और यहाँ पे आके आप शोर शराबा करो ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये क्या है की शोर शराबा नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिना बात का और देर रात एंट्री नहीं मिलेगी लास्ट नौ बजे तक

सुबह सात बजे से आ सकते हैं आप

वो बाहर मेन गेट पे गार्ड साहब मिलेंगे उसका तो हम इसी में रूम रेंट में ही ऐड कर देते हैं बिजली का बिल आप युज करोगे उतना वो अलग से दिया है तुम्हारे लिए हाँ कल ऑफिस पे आ जाओ यहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे रात को तीन जने हैं वहाँ जो अच्छा लगेगा वहीं पे ले लेना हाँ दस बजे आ जाना आप